فائیو اسٹیٹس آف انڈیا از فرسٹ از آندھرا پردیش سکینڈ از مدھیہ پردیش اینڈ تھرڈ از ڈیلہی فورتھ از ممبئی اینڈ ففتھ از کولکتہ